मूंखे त दादा खाइण में जेको पसंदि आहे दाल पकवान आहिनि सिंधी कोकी आहे बसर वारी ऐं सिंधी कढ़ी आहे ऐं पंहिंजे हथ जा जे के करेला बसर आहिनि उहे बि मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि ऐं सीरो ऐं पापड़ सिंधी रोटीअ में मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि